हँ बुझल अछि ढ़ेरी फकरा सभ लेकिन अखन तऽ मन नहि अछि ढ़ेरी बिसरि गेलहुँ लेकिन है या एक दुटा याद यऽ जेना धैल मुहँकेँ बड गाछ झड़कल मुहँ आ झांँपले नीक बड़ बड़ भौरी भसल जाए आ नटभौरी कहै कते पानि